जेह्के में कपड़े सीने सिक्खे दे में अपने मम्मी कशा सिक्खे दे ते मेरी जेह्की मम्मी ओह् कपड़े सीदी घर ते उनें दुकान रक्खी दी ते ओह् कपड़े सीदे ते भी जेल्लै में उनेंगी दिखदी निक्के होंदे ते मेरा बी बड़ा मन करदा हा में बी अपने कपड़े सीआं भी में आपूं कपड़े सीना शुरू कीता भी ते जियां जियां में बड्डी होंदी गेई ते में अपने ते होर लोकें दे कपड़े पैह्लें ते में अपनी मम्मी दे सीते ते भी ओह्दे बाद होर लोकें दे कपड़े सीते ते ते इंया करियै में अपनी मम्मी कशा सिक्खे दे कपड़े सीना ते भी में जदूं दी दुकान रक्खी दी ते में लोकें दे कपड़े सीनी आं होर जेह्कियां कुड़ियां होंदियां उनेंगी कपड़े सीना सखानी आं बड़ी सारी कुड़ियां होंदियां ओह् मेरे कश औंदियां ते में उनेंगी सखानी आं ते जेह्के ओह् कपड़े सीने जेह्का उनें मेरे कशा सिक्खे दा ते अच्छा लगदा जेल्लै कि में सखानी आं ते मिगी बड़ा अच्छा लगदा जेल्लै कोई बी चीज़ होंदी ऐ नमीं ते कोई नमां डिजाईन औंदा ते कोई नमां कुर्ता औंदा ओह् में पुच्छनी आं कियां सीना आं जां उ'नेंगी केईं बारी परेशानी औंदी तां भी पुच्छनी आं की इत्था कि'यां कपड़ा भन्नना ते इत्थुआं किन्ना कपड़ा रक्खना ते ओह्दे बाद ते मिगी सखानी गी उनेंगी बड़ा मज़ा औंदा ते सिक्खने गी बड़ा मज़ा औंदा

ते इस स्हाबै दे में उनेंगी कपड़े सिखानी आं ते ओह् मिगी ते भी ओह्बी सींदियां ते लोकें दे कपड़े सींदियां ते इस स्हाब नै कपड़े उंदे जेह्ड़े बड़े शैल लगदे जेह्के में जेह्के सखानी तेमें अपनी मम्मी कोला सिक्खे ते अग्गें में उनेंगी सखानी ते अग्गें ओह् कुसै गी जेह्के कपड़े सीना सखांदे